جی مسٹر سنگھ آ جی میں میں بول رہی ہوں میں وہی بول رہی ہوں وہاں سے اپنے یونی ٹیک ہورائزن سے یہ بتائیے کہ میں نے ٹیکسی بک کی تھی مجھے ایئر پورٹ جانا ہے نا کل صُبح بہت سویرے تو میں نے ٹیکسی بک کی تھی اور آپ کے پاس اُس کی سب ڈیٹیل ہوگی مجھے صُبح یہاں سے کوئی چھ بجے نکلنا ہے کیونکہ بہت لمبا راستہ ہے اور میں بالکل اور تین گھنٹے پہلے ایئر پورٹ پہنچنا ہے تو وہ آپ نے اُس کا رائڈر کا نمبر آپ نے اب تک مجھے نہیں بھیجا نمبر بھیجئے مجھے اُس سے تاکہ میں کنفرم کر لوں کہ وہ یہاں پر پہنچ جائے گا پانچ بجے کہ نہیں اور اُس سے کہیے کہ مجھے ابھی نمبر بھیجے تاکہ میں اُس سے بات کر کے سکون سے سو جاؤں اور وہ ٹیکسی میں اے سی ہے کہ نہیں ہے نا آپ کی ٹیکسز میں اے سی تو ہوتا ہے ہمیشہ میں نے آپ کی سروس لی ہے تو پلیز مجھے بہت ٹینشن ہو جاتا ہے ایئر پورٹ جانے کا سویرے سویرے تو پلیز اِس کو مجھے فوراً اُس کا ڈرائیور کا نمبر بھیج دیں اور بالکل بھروسے کے قابل ہو ڈرائیور شُکریہ